बर' हारि हिसाबै बर' हारिनि सुबुं हिसाबै आं बुंनो सानो भारतनि जे सोलोंथाइ बिखान्थि बे भारतनि सोलोंथाइ बिखान्थिया गुबुन गुबुन जौगा थाखोयाव जौगालांनाय हारिफोरनि थाखाइ गनाइजाथाव नाथाइ जोंंबायदि हारिनि थाखाइ जेराव नाखि ओह जोंनि सोलोंथाइनि जांख्लाया जोबोद गाहायाव दं बेबायदि हारिनि थाखाइ जोङा गोबां रोखोमनि फेर फाथिनांगौ दंबावो सोलोंथाइ बिखान्थिनि भारतआरि सोलोंथाइ बिखान्थिनि गेजेरजों आथिखालावसो जोंनि गेजेराव बे जोंनि आसामाव नैबे नैरोजा नैजिब्रै मायथाइनिफ्रायसो नैजिब्रै नैजिबानि गेजेरनिफ्रायसो मोनसे फ्रजेक लादों बे फ्रजेकनि गेजेरजों जुदि जोङो जोंनि दानि इयुन जोलैखौ जुदि सोलोंथाइ होलांनो हायोब्ला बावहाय माखासे गुदि थाखोनिफ्राय जौगा लांनाय फैयोब्ला जोंनि गोजौ थाखोयाव मोजां फिथाइ मोनहैगोन होन्नानै जों इसे सान्नो हाहरो मानो होनोब्ला दिनै गोदान भारतनि निउ इदुकेसन पलिसिखौ बाहायनायनि फारसे थांगासिनो दङ फारसेथिं जों बेखौबो नुनो मोन्दों जोंनि माखासे बिथिंफ्राव उन जालांनायनि गोबां जाहोनफोर दङ मोनसे समाव जोङो दिनैसो ओइद सिदुलाव हाबनायनि उनाव जोंनि रावारिफ्रा जोंनि सोलोंथाइनि मान दान्दाया जौगालांगासिनो दङ सुबुदाफोरखौ खाबुफोरखौ जों मोन्दों नाथाइ गोबां सम जोङो असमियाफोरनि सिङाव थानानै जोंनि जे सोलोंथाइनि खाबुफोर बे खाबुफोरखौ जों मोन्नो हायाखैमोन जेरावबो जोंनो माने ओह स्टेब मादारनि बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायजानो गोनां जाबोदों जोंनि बिजाबफोरखौ मोन्नायावबो सरकारा बर'फोरनो गोबां रोखोमनि अब'हेला खालामबोदों फारसेथिं जि गथ'फोरनो सुजुक सुबिदा नांगौ फोरोंगिरि फरायसालि बायदिसिना जेंना जेथोफोरजों नारसिन जानानै जोंनि जि बिजों बे बिजोङा ओह जाफुंसारनो हायाखै होन्नानै जों बुंनांगोन आथिखालावबो जोङो बेखौबो नुबावदों असमिया राव जि बिजाबफोर ओह लिरो बि बायदिनो एके खान्थिजोंनो जोंनि बर' बिजोंनि राव थुनलाइफोरखौबो दिनै सरकारा बानाय नागिरो बे बेलायाव गोबां बेले बेजे आरो गोरोबि दङ मानो होनब्ला असमिया रावाव असमिया हांखोखौ बाहायनानै जि ओह सोदोबफोरखौ गथ'फोरनो होजेनगोन बे सोदोबफोरजों उम बाहाय बर' रावाव बेफोरखौ जों बाहाया बर' रावजों बे गोरोबा जायनि थाखाइ बेखौ जोङो असमिया रावाव असमिया रावनिफ्राय एकेबारे थोंजोङै ट्रेन्सलेट खालामनानै थोंजोंङै दानस्लाइनानै बर' बर' गथ'फोरनो फोरोंनो जाबसिननाया थारैनो जोबोद दुखु नांथाव आरो बे बेलायाव जोङो थारैनो मोन्नांगौ हारोंथाइखौ जों गथ'फोरनो होनो हायाखै ओरो बावहाय ओह फोसाबनांगौनि गोबां खामानि दं बा बिबान दं होन्नानै सानो फोसाब नांगौ फोसाबाबा बेवहाय गोबां गेना गोरोन्थि जोंनि गेजेराव थालांगोन आरो बेफोरनो जोङो उनफिन्नानै थालांदों फारसेथिंजाय जोङो सरकारनिफ्राय बिदि गोनो गोथो बर' बिजोंनि फारसे ओह माने अब'हेला खालामनायखौ नुनानै जोंनि गारजेनफोरा बर' बिजोङाव गथ'फोरखौ हगारनो लुबैया गावनि गथ' गथायफोरखौ मानो होनबा उनाव थांनानै बिसोरो साख्रि बाख्रि मावहैनायबा खमपेथेटिब आयदाफोराव बाहागो लाहैनो हाया गोजौ थाखोयाव बिसोरो इंराजियाव लोरबां जाहैयो सानखान्थियाव लोरबां जायो बायदिसिना ओह अजुखा बा बायदिसिना खारनखौ लानानै फ्राइबेट फरायसालिफ्राव बा इंराजि मेदियामनि फरायसालिफ्राव हगारनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ नायनानै जों दिनै जुदि सरकारा बुंबाय थायो गाव गावनि बिजों जों बा सरकारि फरायसालिफ्राव बायदिसिना सुबिदा होदों नाथाइ बेफोरखौबो जों नुनो मोनो दिनै जुदि गुदि लेबेलाव फावनदेसन लेबेलाव जुदि सासे गथ'नो जों मोजां गियान बा मोजां खाबु जों गथ'खौ जुदि फोरोंनो हायाबा एपिलेन होनो हायाब्ला बे गथ'वा इउनाव थांनानै आस'खान्दा जाहैयो आरो जोंनि बर' गथ'फोरनि अबस्टाया बे लेबेलावनो गोग्लैनानै दं आसा खालामो भारतनि सोलोंथाइनि गोदान बिखान्थिया देग्लाइनिफ्राय जिहेथु जोंनि आसामाव सफैदों बे थारैनो बर'फोरनो मोजाङै बाहायनो हायोब्ला बर'फोरनिबो उम बर' हारिनि थाखाइबो माखासे मोजां खाबुखौ लाबोनो हागोन बेखौ मिजिं थिदों इउनाव जाहाथे नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंनानै सरकारा जुदि बर' बिजोंखौबो लांफायोब्ला मोजाङै जुदि पलिसिफोरखौ बिखान्थिफोरखौ बाहायोब्ला बा जोंनि सायाव बेखौ मोजां मोजां गोसो होनानै नोजोर खालामोब्ला जौगानो हागोन होन्नानै आसा खालामनो हायो